औ आं गोबां भिडिय' गेम्स फोरनि बाथ्रा मिथियो जेरै पेस फिफा व'र्ल्ड काप बायदि बायदि बे गेम्स फोरखौ जों प्ले स्ट'र एबा गुगोल आव डाउनल'ड खालामनानै मोननाय जायो आरो बेखौ डाउनल'ड खालाम खांनानै जों अपेन खालामनानै जों बे गेम फोरखौ गेलेनाय जायो मानोना बे गेम फोराव जेरै इ फुटबल बे गेम आव जों गोबां गेलेगिरिफोरखौबो नुनाय जायो जेरै नैमार रनाल्ड' मेसि एम्बापे बिथांमोनखौबो जों गासैबो जोंनि बुहुमाव साबेसे मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दं बिथांमोनखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोननि गेलेनायफोरखौबो स्किल्स फोरखौबो जों गेम्स नि गेजेरजोंबो नुनाय जायो मानोना बे गेम आव बिथांमोनखौबो सोनाय जायो बेनिखायनो आं बे गेम्स फोरखौ जोबोद मोजां मोनो गेलेनो मानोना आं मोकथांआवबो फुटबल गेलेनो जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो आं मबाइल फोरावबो बिदि एप्स थानायलाय आं बे एप्स आव फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मानोना गोबां गिदिर गिदिर गेलेगिरिफोरबो थायो बे बिथांमोनखौ लानानैबो गेलेनो हायो बिथांमोनजोंबो मोनसे टिम बानायनो हायो बेनिखायनो आं एप्स फोरखौबो जोबोद मोजां मोनो